देवाची आराधना करतना सकाळीं ब्राम्हण म्हुर्ताचेर उठून न्हांवन आपल्याली संध्या नित्यकर्म करून शुध्द अंतस्करणान देवाचें मनांत स्मरण करून पुजेक सुरवात करपाची ताजे सोळा उपचार आसतात आवाहन आसन म्हणजे देवाक आपोवप ताका बसपाक दिवप पांय धुंवप हात धुंवप पिवपाक उदक दिवप स्नान घालप ताज्या नंतर तेका न्हाल्या नंतर ताका न्हेंसपाक वस्त्र दिवप खांद्यार उपरणें दिवप गंध लावप फुलां घालप धूप दाखोवप दीप दाखोवप नैवेद्य दिवप खावपाक जेवपाक आरती करप मंत्रपुश्प घालप प्रदक्षिणा घालप नमस्कार करप आनी लास्ट उपचार प्रार्थना म्हणजें आपल्यालें जें कितें हांगच्यान म्हाजे कडल्यान जें कितें चुकलेंलें आसा ताजें म्हजा म्हाका क्षमा करची आनी सगळें म्हाका म्हजें बरें जावचें हें मागपाची ही संस्कृती पयल्या पासून प्रथा सुरू जाल्ली आसा ती आमी जोपासता